ہاں بشریٰ وعلیکم السلام دو دن سے چھٹی کر رہی ہو کہاں ہو تمہارا روز کا یہی ہے چھٹیاں کرتی رہتی ہو ابھی عید پہ چھٹیاں کریں کتنی میری بیٹیاں آئی ہوئی ہیں میرے گھر کام زیادہ ہے آج کل تو کام کی چھٹی تھوڑی ہوتی ہے عید پہ چلو آ جانا دوائی کے پیسے لے لینا دوائی لے جانا جی جی جی جی زیادہ ہو گیا ہاں آ جاؤ جلدی ذرا کوشش کر کے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے

نہیں نہیں پیسے نہیں نہیں پیسے نہیں کٹیں گے آ جاؤ بس چلو چلو طبیعت ٹھیک کر لو اور آ جاؤ پھر چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ